हाँ भैया नमस्ते क्या भैया हाँ भैया पाल पालक का तो रोइट च चार सौ रुपये कुंटल है हाँ आलू का आपको बता दें कि आलू का जो है कि आठ सौ रुपये कुंटल है क्या क्या है आपके यहाँ अच्छा

ठीक है तो मटर का वही जो कि बताएँ है ना मटर का जो है कि चार सौ रुपये कुंटल है आलू का जो है कि आठ सौ रुपये कुंटल है और पालक का भी चार सौ रुपये कुंटल है तो नहीं नहीं भैया पहुँचाना पड़ेगा इसलिए कि हम भई हम धंधा वाला आदमी हैं कहाँ आप आएँगे आप ऐसा करिए कोई गाड़ी करके आप भेज दीजिए जो है कि हाँ आपका जो भाड़ा है मिल जाएगा

नहीं नहीं रेट कहाँ बढ़े बढ़ पाएगा जी जितना रेट है वह वह उतना रेट इसमें चल ही रहा है भैया अच्छा कम लग लग रहा है तो देख लेंगे जो बाजार भाव है वह लगा देंगे हम आपको हाँ गाड़ी का आप आप गाड़ी जो है कि कर लीजिए गाड़ी करके भेज दीजिए हमारे यहाँ हाँ गाड़ी का हम ही दे देंगे ब आप कोई गाड़ी देखिए अगल बगल कोई गाड़ी है तो आप लें कर लीजिए करके भेज दीजिए जो भाड़ा है गाड़ी वाले से पूछ लीजिए हम दे देंगे भाड़ा अरे यहाँ से हम समझ रहे हैं कम से कम तीस किलोमीटर है हाँ तो पूछ लीजिएगा कम से कम जितना होगा उचित दे देंगे हम गाजर तो साहब बहुत एकदम सस्ता हो गया इस समय चार सौ रुपया कुंटल है हाँ चार सौ रुपये कुंटल है गाजर भी एक नंबर का रहेगा तो और दो नंबर का रहेगा तो तीना सौ लगेगा तो कइसा गाजर है आपका बढ़ियाँ वाला है कि हल्का वाला है अच्छा बड़ा बड़ा गाजर है हाँ तो चार सौ रुपया ले मि ले लेंगे आप ऐसा करिएगा गाड़ी कर लीजिएगा गाड़ी करके जो जो सामान आपके यहाँ है सब भेज दीजिए और जो पैसा आपका बनेगा उसको हम आप जैसे कहेंगे वैसे गाड़ी वाले से भेज देंगे या तो फिर आप कोन अपना नंबर दे दीजिए खाते का उसमें लगा देंगे आपका पैसा नहीं नहीं गाड़ी करके भैया आप आप भेज दीजिए जितना माल होगा आपका वह रेट लगवा देंगे रेट लगवा के आपको फोन कर देंगे और पैसा जि खाते में आप नंबर दे दीजिएगा आप खाते में लगवा देंगे पैसा हम जितना पैसा आपका बनेगा हाँ आप देख लीजिए अपने तरीके से गाड़ी अब कर लीजिए और गाड़ी करने के बाद जो है कि सामान देखिए भैया टूटने ना पाए एकदम स सामान जो है कि विधिवत लादिएगा वह गाड़ी वाले से कह दीजिएगा कि ओ जो है कि टूटे ना गाड़ी धीमा चलाए धीरे धीरे लेकर आएगा आएँ अच्छा ठीक है ठीक है कीजिए